جی ہاں بد قسمتی سے کبھی کبھار اپنی کمیونٹی سے باہر سفر کرتے ہوئے مجھے امتیازی سلوک اور تعصب کا سامنا کرنا پڑا ہے اگرچہ یہ تجربہ بہت عام نہیں لیکن جب کبھی پیش آئے تو وہ دل کو دکھ دینے والے تھے کچھ جگہوں پر لوگ صرف میرے لباس زبان یا شناخت کو دے کر پہلے ہی سے رائے قائم کر لیتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ مجھے دوسرا سمجھتے ہیں مکمل طور پر اپنا نہیں مانتے بعض اوقات ہوٹلوں دکانوں یاں سرکاری دفتر میں رویہ قدرے سرد اور بےرخی پر مبنی ہوتی ہے جیسے کہ میں میں کسی اور درجے کا شہری ہوں